असांजे राज्य में बस और ट्रेन जो इलाही बढ़िया सफ़र थींदो आहे हिन ई जे लाइ माण्हू यात्रा करण पसंदि कंदा आहिनि जेको इलाही किफ़ाइती बि आहे और साफ़ सफ़ाई बि रहंदी आहे सुरक्षित बि आहे और इनमें असांजो सफ़र करण ते भाड़ो बि घटि लॻदो आहे और हर तरीक़े जी सुविधाऊं बि ॾींदा आहिनि और इनमें कंहिं तरीक़े जो सुधार सुठे में सुठो उन्हनि कए करे रखियो आहे ॿियो ॿिए जेतिरो सुधार करे सघंदा आहिनि ॿियो बि करे सघनि था